हा उहा ॻाल्हि तव्हां जी सही आहे पर तव्हां हाली पढ़ाई करे रहिया आहियो न त मां हीअं चवंदसि त भई तव्हां टी बजे तव्हां हाणे बी एस सी करे पोइ एम एस सी कयो ऐं पोइ ॻोल्हियो पर तव्हांखे अगरि ॾाढी ज़रूरत आहे की भई तव्हां खे हाणे ई भई करिणी आहे त तव्हां हिकु कमु कयो हाली तव्हां ऐं न भई तव्हां थी सघे त थो हिक मूं वटि कम्पनी आहे उनजी पंहिंजी आहे हाली तव्हां उन में थटी थाउसंड सेलेरी मिलंदव हुन सां गॾु गॾु तव्हां पंहिंजी पढ़ाई बि करे सघंदव त उहा करे तव्हां सघो ऐं उनखां अलावा अगरि तव्हां खे ॿियो कुझु बि करिणो हुजेव समुझो की भई तव्हां खे हाली समुझ नंढी वॾी नौकरी खपेव त तव्हां खे उहा बि असां ॿुधाए था सघूं उहा त तव्हां खे थी सघे एतिरो तव्हां हाली पढ़ाई ते बि ध्यानु ॾियो पर हीअ जेका मां ॿुधाईंदीमांव हू टी वारी बि सुठी अथव मना विझोसि त उहा बि भाउ हा मां उहो बि तव्हां खे ॿुधाए सघां थी त भई असांजे हिते सभिनी सां गॾु कॉओरडिनेट हूंदो आहे अगरि तव्हां टीचर जी जॉब बि आहिनि करणु चाहियो त उहा बि करे था सघो उन में बि ॾाढा सारा फ़ाइदा अथव छो त उहो सॼे ॾींहं जी नौकरी न हूंदी आहे त तव्हां भई जीअं की भई तव्हां जिते बि पढ़ायो था त पंहिंजी पढ़ाई बि तव्हां उनसां गॾु गॾु करे सघो था इन जे करे भई तव्हां इहो बि हिकु सुठी अथव तव्हां जे लाइ अगरि तव्हां खे हिन में पढ़ाइण में तव्हां खे हुजेव भई मूंखे पढ़ाइणो बि आहे ऐं पढ़ण बि आहे त तव्हां उहो बि मूंखां भई पुछी सघो था मां तव्हां खे उन में बि वठी ॾेई सघां थी जॉब त त तव्हां उहो मूंखे पहिरों तव्हां सोची करे ॿुधायो के तव्हां खे छा में खपेव पढ़ाइण वारे में खपेव के न एक्सट्रा वारे में जय झूलेलाल